औ मोनाबिलियाव ने माला थांगोन औ औ माजों थांगोन माजों उइंगारजोंना औ बिसिबां बिसिबांसो थाङो थाय औ औ जायो थांनानै मा मा जाहैगोन

साबेसेसो जागोन औ औ थांजायो औ जागोन सोलाबगोन खय थारिखयावसो होनदोंमोन बा फन्द्र' ना सोलाबगोन दे औ औ औ दैखौथ' मोनहैनाय नङा बाव ओरैनो लांफा जागोन

ओमफ्राय संनानै जाहैगोनना मागोन

खम खरसयै थांगोन बिदिखौनो बानाय नांसिगोन खोमा खबर लानोसै उमुग बै रामोनदायाबो थांगोन दां रामोदा थांगोन ओमफ्राय मनिराम बिसोरो आं खबर लाबा थांगोन खोमा नोंबो नोंबो खबर लादो औ औ

बिदिबा

गारिया गंसेयानो थोगोनदां

औ दे